पहले हीअं हूंदो हुओ की झूनी सोच हूंदी हुयनि हुननि जी वॾा बुजूर्ग जेके हूंदा हुआ हुए ॾाढो मतिलबु हिक हिक ॻाल्हि खे ॾाढो ॾाढो सोचे सोचे करे चवंदा हुआ मतिलबु जीअं जाइफूं या छोकिरियूं हुजनि हुनखे त पढ़ण लिखण लाइ बि ॾाढो झले छॾंदा हुआ की ॿार छोकिरियूं वधीक न पढ़नि भई पंज छहों पढ़ी करे बसि या तेरहें चौॾहें साले में हुननि जो वियांहो करिणो आहे

ऐं भई की हूअ पढ़न लिखन बि न या पंहिंजे पेरनि ते न बीहन हीअं कुझु हीअं हूंदो हुयो हुननि जी सोच ऐं अॾकल्ह त हिन शिक्षा जी वजह सां हीअं ई की हर को पढ़े थो चाहे छोकिरी हुजे चाहे छोकिरो हुजे पढ़े थो पियो पंहिंजे पेरनि ते थो बीह रहे ऐं छोकिरियूं त वधीकतर अॼु बि छोकिरियुनि खां वधीक थी बीहन पियूं ऐं हुननि खे कंहिं ॻाल्हि जी झल बि कोन्हे की की राति थी वई आहे या संझा थी वई आहे सत थिया आहिनि त घर अच या हाणे देरि थी वई आहे एडी सत थिया आहिनि त बाहिरि छोती वञे पई ईअ झल कोन्हनि की हुननि खे अॼुकल्ह छोकिरियूं राति जा ॾह थियनि चाहे ॿारह थियनि पंहिंजा कम थी करण पढ़नि थियूं लिखन थियूं या पढ़ायनि थी पियूं या पढ़ी लिखी करे अॼकल्ह पाण नौकरियूं थियूं करण पियूं त चाहे यारहं थियनि या ॿारहं थियनि हुनखे कोई झल कोन्ह की की भाई छो एॾी देरि थी आहे अञा ताईं न आई आईं छोकी हुओ पंहिंजे पेरनि ते बीठन त अॼकल्ह ईअ शिक्षा जी वज़ह सां इहो सभु थियो आहे सोच थी आहे ऐं चाहे भले पेट सां हूंदियूं त भई राति थी वई आहे संझा खां पोइ न निकिर इहा अंधविश्वासु हूंदो उहो जंहिं करे हुननि खे भई शाम खां पोइ ॿाहिरि न निकरण ॾींदी भई हिनखां पोइ तोसां बूरो थींदईं या तुहिंजे ॿार खे कुझु ग़लति थी वेंदी हुई त हीअ भओ वेहारे छॾंदा हा ॿार ॿाहिरि मतिलबु माइअ खे भओ वेहारे छॾंदा हा की जीअं उहो ॿाहिरि न वञे शाम थी ऐं अंदरि अची वञे की भई ॿाहिरि कोई हुन ॿार जियूं जीअं लट्टो हूंदो हुओ त उहो न विझ या गाढ़ो वगो ना पाए ईअ सभु वहमु हूंदा हा पहिरों छोकी पहल जमाने वण टण वधीक हूंदा हा ऐं जंग झंगली जानवर पिया घुमंदा रहंदा त हुननि खे इहो भओ हुंदनि की कुझु नुक़सानु न थिए ऐं अॼु जे जमाने में त सॼी वसऊं थी वई आहे हिक हिक जॻह ते लाइटियूं थी बरनि पियूं कोई अहिड़ी जॻह कोन्ह जिते अंधेरो हुजे या हर जिते वसजी वियो आ्हे सॼो भरिजी वियो आहे हिते जॻह कोन्हे की माण्हू हिक मतिलबु हीअं खुली जॻह कोन्हे की एतिरो घरे लाइ मॉल ठही विया आहिनि वॾा वॾा ईअ रोनक लॻियल पई उन त कोई भओ कोन्हे को त इहो सभु शिक्षा जी वज़ह सां थियो आहे ऐं हिन सां शिक्षा जी वज़ह सां ई अॼु एॾो प्रभावित थियो आहे की हर कंहिंजी सोच बदलजी वई आहे त सभु पंहिंजी मर्जीअ सां त जीअन चाहे छोकिरियूं हुजे चाहे छोकिरो हुजे हर कोई पंहिंजी मर्जीअ सां थो जीए पियो हुननि खां पोइ ई वरी हीअ पहले ॿिली लंॻहे वेंदी त माण्हू बुजूर्ग चवंदा की भई ॿिली लंॻहे वई आहे हाणे तव्हां न वञे ॿिए रस्ते था वञी ईअं टोकूं कंदा हा की भई हाणे भई तुंहिंजो कम बिगड़ी वेंदी हुई तंहिं करे भओ वेहारे छॾंदा त अॼु ताईं हुअ कंहिंजे कंहिंजे मन में सोच रहिजी वई आहे की भई ॿिली वई आहे त हिन रस्ते खां न वञिणो आहे ॿे पर अॼकल्ह ॾाढी सोच मटजी वियू आहिनि हिन शिक्षा जी वज़ह सां अहिड़ो ॾाढो कुझु थियो आहे की जीअं वेयांह हुजे मेन नंढी छोकिरीयुनि खे वेयांह करे छॾंदा त हुओ बदलाव अची वियो आहे शिक्षा बि अॼकल्ह पढ़ी लिखी पंहिंजे पेरनि ते थी बीह रहनि त हिन ॻाल्हि जो ॾाढो प्रभाव पियो आहे शिक्षा जो